आर्टीफिशल इंटैलीजंस जो हथु हिन ज़माने में पाण खे ॾिसणु मिलंदो जॾैं खां विश्व में जॾहिं बेलगाड़ीअ यो ज़मानो हुओ बेलगाड़ीअ खां पहिरियों बि जॾहिं फीथे जी सभीनि खां पहिरियों खोज थी प्रकाश जी खोज थी बल्बनि जी खोज थी लाइट जेकी इलेक्ट्रसिटी चवंदा आहिनि जेकी बिजिली खोज थी इन खां पोइ उन्हनि सभीनि खे अॻिते आणण में उन खां ॿियो कदम खणण में आर्टिफिशल इ इंटलीजंस ॾाढो वॾो कमु कयो आहे जीअं की अॼुकल्ह पाण कंप्यूटर हलायूं वेठा मोबाइल हलायूं वेठा चेट जीपीटी अॼुकल्ह आहे जेको हर हिकु रोबॉटिक मशीनूं आहिनि कार ठाहिण में कम्यूनीकेशन जेको ॻाल्हाइण ॿोलाइण में अॼुकल्ह मेल में इन सभीन में आर्टीफिशल इंटलीजंसी ॾाढो वॾो हथु उन्हनि जो उन्हनि जो आहे जीअं त अॼु कोई वॾी कंपनी आहे त उन में सॉफ्टवेयर थींदा आहिनि जेका कंप्यूटर जा उन में अॼुकल्ह छोजो फटाफट कमु थियण लॻो आहे त उहो जेको समय बर्बादी न थिए समय घटि समय में वधारे कमु आणण लाइ जेको टेक्नोलोजी जेको अॼुकल्ह जी जेकी हले वेठी टेक्नोलोजी जेकी चेबी आ आर्टीफिशल इंटलीज इंटेलजंसी उहो ॾाढो वॾो रोल वॾो हथु उन जो अदा करे रही आहे जीअं त अॼुकल्ह जो लेटेस्ट जेको हींअर को जेको आहे चैट जीपीटी तव्हांखे कुझ बि खपे थो कंहिं बि सवाल जो जवाब खपे थो इंग्लिश मां हिंदी करिणो आहे हिंदीअ मां सिंधी करिणो कोई बि भाषा में तव्हांखे उन खे बदिलणो आहे कोई सवालु पुछा करिणो आहे त तां गूगल ते पाण डायरेक्ट चैट जीपीटी डाउनलोड करे तव्हां विझी सघंदा त उहो हिकु चैट जीपीटी हिकु सभीनि खां वॾो उदहारण सभीनि खां वॾी मिसाल आहे आर्टीफिशल इंटलीजंसी जी